جی ہاں میرے گھر میں گیس سلنڈر ہے اب ہم لوگ کو کھانا بنانے میں ٹائم نہیں لگتی ہیں بہت جلدی سے کھانا بنا لیتے ہیں پہلے کے زمانے میں ہمارے باپ دادا کے زمانے میں بہت پریشانی ہو رہی تھی چولہا جلنے میں لکڑی بچھ کر کے لاتے تھے چولہا جلاتے تھے آ اسی پر کھانا بنا دیتے اب تو ہے بہت جلدی کھانا بن جاتے ہیں ہم لوگ ہماری بچی سب گیس بارتے ہیں ماچس مارتے ہیں اب ترنت کھانا بن جاتے ہیں بہت جلدی سے کھانا بن جاتے ہیں بہت بہترین کھانا بنتی ہے اور چولہے میں دھواں دھکڑ ہو رہا تھا اس میں کھانا نہیں بن رہی تھی بہت بہت ٹائم لگتی تھی کھانا بنانے میں بہت لیٹ لگتی ہے کھانا آپ تو بہت اچھے سے کھا بن جاتی ہیں ٹائم نہیں لگتی ہے اور ہماری بچی سب کھانا بنانے میں ٹائم نہیں لتا جلدی بنا لیتی ہیں کھانا پہلے کے زمانے میں ڈبیا جلتا تھا لالٹین جلتا تھا لیمپ جلتا آب تو لائٹ کے زمانہ ہو گیا لائٹ کے ذریعہ ہو گیا لائٹ سے جتنا کام کر سکتے ہیں رات بھر جلا کر کے اپنا جتنا کام کر سکتے کر سکتے ہیں آب تو جو ہے آب آدمی لائٹ پر جو کام کر سکے جتنا بھی کر سکے لائٹ پر پنکھا چل سکتے ہیں کولر بھی چل سکتے ہیں بجلی بجلی پنکھا بھی چل سکتے ہیں جو بھی چلانا ہے آج کل لائٹ لائٹ کے جمانا ہے جو بھی چلا سکتی ہے ہر چیز چل سکتا ہے اس پہ